हाँ मैंने लोगों के एक बड़े ग्रुप के लिए भोजन बनाया है और वह अवसर जन्मदिन का था जिसमें सभी परिवार के लोग जो अपने अपने नौकरियों और अन्य समस्याओं के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं वह सभी घर पर गाँव पर एकत्रित होते हैं जिस दिन जन्मदिन या फिर कोई त्योहार होता है तो उसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं और वह खाना खाकर ही अपने घर जाते हैं और सभी लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और मेरे द्वारा बनाए गए भोजन सभी लोगों को अच्छा भी लगता है पसंद भी आता है और खाना खाना बनाते समय हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए स्वस्थ भोजन बनाना चाहिए जिसमें कम मिर्च और कम तेल हो बहुत ज्यादा मिर्च और तेल भी हमारे स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और जो भी भोजन हम बनाते हैं वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो हमें ऐसा भोजन बनाना चाहिए और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना और जो व्यंजन होते हैं वह बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं और जन्मदिन या फिर किसी और जन्मदिन या फिर किसी और त्योहारों पर अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाना हमारी भारतीय परम्परा है और हमारे दे हमारे यहाँ हमारे परम्परा के अनुसार सभी के यहाँ पर भोजन और अन अन्य तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं और व्यंजन अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के घर में बनाए जाते हैं सभी अलग अलग संप्रदाय जाति के लोगों लोग होते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के भोजन बनाए जाते हैं वैसे गुजरात में अलग तरीके के भोजन बनाए जाते हैं और राजस्थान में अलग तरीके के भोजन बनाए जाते हैं जैस राजस्थान में दाल बाटी बनाया जाता है और बिहार में लिट्टी चोखा बनाया जाता है अलग अलग राज्यों में अपने अपने व्यंजन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं वहाँ के व्यंजन वहाँ के लोगों के तौर तरीके अलग अलग होते हैं और हमारे द्वारा बनाया हुआ भोजन एक बड़ी ग्रुप के लिए बहुत अच्छा ले ले अच्छा था और उन्हें बहुत पसंद भी आया और इसमें कम से कम बारह पंद्रह लोगों का यह ग्रुप था जिसमें खाना बनाया गया था उनके लिए और ये उन्हें बहुत पसंद भी आया और मैं ऐसे ही कार्य करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ आगे और भी अच्छी अच्छी चीजे और व्यंजन बनाने बनाना भी सीखना चाहती हूँ